सुबुह जो मां उथंदी आहियां पहिरां पोइ लट्टा अलॻि अलॻि सिधा कंदी आहियां पोइ अलॻि अलॻि कंदी आहियां सूट अलॻि कंदी आहियां बुशटियूं अलॻि कंदी आहियां कुर्ता सलवारियूं अलॻि अलॻि कंदी आहियां पोइ वरी सुठे सां ॿोड़िंदी आहियां सर्फ़ में अछा अलॻि कंदी आहियां पोइ वरी च चादरूं पोइ अलॻि सां ॿोड़िंदा आहियां पोइ वरी लट्टा महटंदी आहियां पोइ वरी उन्हनि खे मां साफ़ पाणी में धोईंदी आहियां हिक पाणी में धोईंदी आहियां वरी ॿिए में कढंदी आहियां अछा अलॻि रखंदी आहियां ताकि ॿिए हंधि दाग़ न लॻे हिन कलर जी ॿिए ॿिए जो कलर अछे में न चढ़े इन करे अलॻि रखंदी आहियां और साफ़ पाणीअ में पहिरियो मेरो पाणी कढंदी आहियां सोटी हणंदी आहियां पोइ वरी ॿच अच्छे पाणी में वरी कढंदी आहियां वरी ओ निचोड़े करे सुठे सां निचोड़े करे अलॻि सां रखंदी आहियां ऐं मूंखे वॉशिंग मशीन जी जरूरत न पवंदी आहे मूंखे वॉशिंग मशीन जी जरूरत न पवंदी आहे छो की हुनमें पाणी बि ॾाढो लगंदो आहे ऐं हीअं में छा आहे थोरी पाणीअ जी बि बचत थींदी आहे इन करे मां वॉशिंग मशीन में न धोईंदी आहियां कपिड़ा ऐं मेंटण में बि सही लगंदो आहे ऐं बढ़िया निपरंदो आहे जीअं थोरो दाग बि थींदो आहे हिन लाइ वॉशिंग मशीन में लाइट जा बिल बि ॾाढा ईंदा आहिनि ऐं हिनमें छा आहे की बुर्श सां मेंटंदी आहियां ऐं थोरो जिते दाग बि हूंदो आहे त हुनखे ब्लीच लगाए करे हो साफ़ करे छॾंदी आहियां ऐं जीअं गर्मी हूंदियूं आहिनि त असां उसमें वञी करे विझी ईंदा आहियूं ऐं थदि में बि मतिलब सही हूंदो आहे कपिड़ा धोई करे ऐं मथे बि विझी ईंदा आहियूं त सुकी वेंदा आहिनि असांखे वॉशिंग मशीन जी जरूरत ई न पवंदी आहे बाक़ी बारिश में जीअं असां धोईंदा आहियूं त ॿाहिरि विझंदा आहियूं जीअं मौसमु ॾिसंदा आहियूं खुलयलु आहे हाणे त असां पोइ ॿाहिरि विझी ईंदा आहियूं जीअं हाणे ॾिसंदा आहियूं ऐं डेल रोज जा रोज धोईंदा आहियूं कपिड़ा बारिश में रखी न सघंदा आहियूं छो की धप थी वेंदी आहे रोज जा रोज धोइंदा आहियूं जीअं ॿाहिरि मौसमु खुलियलु हूंदो आहे त ॿाहिरि विझी ईंदा आहियूं अगरि मींहु पवंदो आहे त अंदरि विझी छॾंदा आहियूं ईअं लट्टा सुकी वेंदा आहिनि ऐं वॉशिंग मशीन जी मूंखे अॼ ताणी जरूरत न पई आहे ऐं छोकी मूंखे आदतु पइजी वई आहे हाणे हथ सां धोअण धोअण जी ऐं इन करे मूंखे हीअं ई सही लगंदो आहे लट्टा पाणीअ जी बि बचत थींदी आहे बिल जी बि सर्फ़ जी बि बचत थींदी आहे सर्फ़ बि घटि लगंदो आहे वॉशिंग मशीन में सर्फ़ बि ऐॾो पइजंदो आहे ऐं इन सभिनि ॻाल्हियुनि में मूंखे हथ सां ई सही थो लॻे वॉशिंग मशीन में हर ॻाल्हि में मतिलब लगंदो आहे पाणी ज्यादा लगंदो आहे सर्फ़ ज्यादा लगंदो आहे वरी उनखे धोई करे सफ़ा करे हुन वॉशिंग मशीन खे रखिणो पवंदो आहे ऐं हीअं छा आहे ऐं ॿिनि ऐं हीअं छा आहे की रोज जा रोज लट्टा धोऊं ऐं वॉशिंग मशीन में त हफ्ते हफ्ते जा लट्टा रखी करे धोइणा पवंदा आहिनि उहो न सम उहो सम्झि में न ईंदो आहे ऐं हीअं सही लगंदो आहे असां रोज जा रोज लट्टा धोऊं पाणीअ जी बि बचत थींदी आहे ऐं सर्फ़ बि हिसाब जो लगंदो आहे हा न त ॿिनि ॿिनि ॾींहनि में बि असां धोई था सघूं लट्टा ईअं न की असां रोज ई धोऊं ॿ ॾींह रखे बि था धोई सघूं टे ॾींहं बि करे था धोई सघूं पर हथ में आदतु पइजी वई आहे न त हाणे उहेई सरल लगंदो आहे धोइण में कोई दिकतु न थींदी आहे असांखे उहेई ठीकु